हाँ सर वह स सब्ज़ी का कौन सा बीज रखते हैं हरी सब्ज़ी में जैसे खीरा हो गया बैंगन हो गया इ सब कौन कौन कौन कौन मौसम में कौन सा सब्ज़ी होगा उस तरह हमको बताइए मौसम मौसम भिंडी कौन मौसम में हो कौन समय में होता है करेला कौन समय में होता है बैंगन कौन समय में होता है यह सब बता दीजिए हमको अभी तो कद्दू भी को तो सीजीन है तो उसका भी बैंगन का भी है रेट सुनिए आप समय बता दीजिए कौन से समय में होता है रेट बता दीजिए छोटा वाला भी है कि बड़ा वाला बढ़िया वाला चार पाँच पैकेट हमको दीजिएगा जो बढ़िया अच्छा हो सबसे बढ़िया हो भिंडी का बैंगन का यही सब का

उसमें कम होगा ठीक है तो पाँच पैकेट दे दीजिएगा ठीक है ठीक है तो कल आएंगे ठीक है ठीक